हेलो राजेश जी बहुत बात कर रहे हैं ना ओला कैब से राजेश जी आपके पास एक बड़ी कार मिल जाएगी क्या आठ जनों के लिए जी हमें कल अलवर जाना है सरिस्का और राजगढ़ वगैरह घूमने के लिए और हम आठ जने हैं हम सभी मित्र लोग हैं तो हमें अलवर जाना है सुबह आठ बजे निकलेंगे आपके पास गाड़ी मिल जाएगी बड़ी कौन सी है आपके पास टवेरा टवेरा है हाँ जाएंगे ना हम आठ जाने उसके अंदर हाँ हाँ बुजुर्ग वगैरह कोई नहीं है हम बस बच्चे ही है है ना सात आठ जने हैं हम लोग हाँ जी तो आप सुबह हमें वहाँ पे घुमा देंगे ना आसपास अलवर के आसपास जो भी है देखने की चीज़ें बता देंगे हाँ ठीक है तो आप कल सुबह आप वहाँ पर उपलब्ध है आठ बजे यहाँ पे आ जाएंगे वैशाली नगर लेने जी ठीक है आठ बजे आप लोग हमें हाँ हाँ जी टवेरा आप हमें भेज दीजिएगा आठ बजे हाँ सब सभी निकल जाएंगे है ना ठीक है धन्यवाद